इ'यां ते जेह्ड़ी मतलब किताब पढ़ना एह् ते बहोत अच्छी मतलब कि बड़ी ठीक शैल चीज़ अच्छी चीज़ ऐ असें पढ़नी चाहि्दी बुक हून हर जेह्ड़ा मतलब कि हर इंसान होंदा नुहाड़ी अलग अलग तरीकें दी बुक्कां पढ़दा ऐ जिसी जेह्दे च जादै जेह्की रूचि होऐ मतलब जादा जुसी जेह्ड़ा मन करै जिस चीज़ दा पढ़ने दा ओह् उसी चीज़ै बिच जादा पढ़दा हून जि'यां कि में आं मिगी मतलब ऐसियां चीज़ां पढ़ना पसंद न जेह्दे बिच मतलब कि कोई क्हानी बगैरा होई जां फ्ही कुसै दे जिंदगी दे उप्पर क्हानी होई कोई बी ऐसी चीज़ होई जेह्दे कि अ असें उ'नें किश सिक्खने गी थ्होऐ मिगी ओह् नेहियां चीज़ां जादा पसंद न इ'यां में पैह्ले बी मतलब पढ़दी निं ऐ ही वट् में फिर कदें कदें कोई इ'यां बुक आई जानी न्यूज़ पेपर उप्पर कोई क्हानी होनी में ओह् पढ़नी इ'यां ते अस नॉर्मल कदें कदें अस टी वी बिच बी दिक्खदे न कि इ'यां कोई क्हानी आई गेई ओह् फ्ही उं'दे चीज़ें पर जादा इंटरस्ट होंदा कि नुहाड़े च अग्गें होना केह् ऐ इ'यां असें क्हानी पढ़दे अस इ'यां लगदा पढ़दे जंदे पढ़दे जंदे असें इ'यां होंदा कि न्हाड़े बिच अग्गें हून केह् आने आह्ला ऐ कि अग्गें केह् होना अग्गें केह् होना मिगी ओह् नेहियां चीज़ां जादा पसंद न अ इ'यां अगर अस दिक्खा ने कि अज्जकल लोग क्हानियें बारै ई पढ़दे बी हैन वट् सारें दा अलग अलग तरीका होंदा क्हानी पढ़ने दा कोई उसी अलग तरीके कन्नै पढ़दा कोई उसी अलग तरीके कन्नै कोई समझियै पढ़दा कोई अपने अपनी जिंदगी उप्पर उसी लैंदा ऐ कोई कुसै दी जिंदगी उप्पर लैंदा पर क्हानी पढ़ने दा इक तरीका अगर असें उसी पढ़ना होऐ ते अस उसी पूरा उसी दिक्खी सोचना चाहि्दा ऐ कि असें उसी इ'यां लैना चाहि्दा कि नेईं एह् इक सच्ची क्हानी ऐ इ'यां एह्दा कि'यां कि'यां होया होगा असें पूरा सोचना चाहि्दा अपने दमाग बिच इ'यां इक इ'यां होंदा ना इक इमेज बनाना थोह्ड़ी ओह् बनानी चाहि्दी असें गी कि नुहाड़ी अगर नुहाड़े इ'यां होगा मतलब कि इ'यां केह् केह् कि'यां होया होगा हा ते होर इ'यां ते में बड़ियां कताबां पढ़नियां न में जादैतर कताबां ओह् पसंद औंदियां न जेह्दे बिच मतलब कि कोई क्हानी बगैरा जां कोई उपन्यास होइया एह् चीज़ां मिगी जादा ओह्दे बिच ओह् होंदा ना कि जां ते नुहाड़ा मन करदा कि एह् नेहीं मिगी होर बी क्हानी थ्होई जा पढ़ने ई जां फ्ही होर बी किश होऐ अज्जकल अस दिक्खदे कि लोग मैक्सिम्म घट्ट ई पढ़दे क्हानियां सुनने च जेह्का ओह् करदे न कि नेईं सुन लैचै पर नेईं असें सुनना नेईं बी सुनन ते एह् निं ऐ कि असें पढ़ना निं होंदा बल्कि असें क्हानियां पढ़ना इक साढ़े च इक कला ऐ एह्बी असें एह्बी असें कताबें बिच जोड़ी रखदी ऐ कताबां पढ़ना ते अज्जकल लोग बंद करी गेदे न मैक्सिम्म वट् नेईं कताबां पढ़ना जरूरी ऐ असें साढ़े अंदर इक कला असें इसी बनाई रखना चाहि्दा अ इ'यां ते बहोत सारियां कताबां होंदियां न पर जेह्ड़ी मेरी मनपसंद कताब ऐ ओह् एह् ऐ कि इ'यां में मैक्सिम्म इ'यां पढ़दे रौह्न्नी कताबां जि'यां कि कोई मेरी कताब होइया मेरी स्कूल दी बुक होऐ किश बी होऐ में उसी पढ़नी आं न्यूज़ पेपर होइया नुहाड़े बिच बी कदें ना कोई कदें इक क्हानी आई जंदी ऐ इ'यां कि नुहाड़े कन्नै इ'यां होया इ'यां होया फिर में उसी थोह्ड़ा पढ़नी आं कि हां एह् केह् ऐ मतलब कि'यां होया इ'नें चीज़ें में बड़ी इंटरस्ट दि'न्नी आं कि जेह्ड़ी किसै दी जिंदगी उप्पर होंदियां न कि नुहाड़े कन्नै कि'यां होया होगा केह् होया होगा होर असें में एह् कोशश करनी ऐ कि मिगी समझा नुहाड़े अगर मतलब कि उ'न्ने इ'यां नेईं ते इ'यां करना चाहि्दा मतलब कि इ'यां कीऽ कीता बगैरा बगैरा सब कुछ नुहाड़े बिच दिक्खना सुनना